اتر پردیش میں بہت سارے تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں جس میں آپ كے نوراتری ہے یا عید ہے كرسمس ہے بیساكھی ہے دیوالی ہے یہ سارے منائے جاتے ہیں اور كیوں كہ پاپولیشن زیادہ ہندوؤں كی ہے اس لیے اكثر جو ہے وہ دیوالی وغیرہ یہ زیادہ منائے جاتے ہیں لیكن اگر آل اوور آپ دیكھیں یعنی كل اتر پردیش میں دیكھیں تو سارے مذاہب كے تہوار منائے جاتے ہیں جس میں عید دیوالی كرسمس بیساكھی اور اسی طرح اور دوسرے فیسٹیول اور دوسرے تہوار منائے جاتے ہیں